हैलो प्रणाम प्रणाम वही हादीपुर में है मेरा इस्टेडियम एडमिशन चार्ज है वही तीन हज़ार रुपया चार्ज एडमिशन चार्ज इसे इससे पहले कहीं एडमिशन लिये हैं क्या अच्छा आईए एडमिशन लीजिए और अच्छे से ट्रेनिंग दिया जाता है टाइम टू टाइम क्या चलेगा बस इस्टेडियम में ट्रेनिंग चलता है और क्या टाइम टू टाइम सबका बैच का अपना अपना टाइम है दो बैच चलाते हैं सो उस बैच में जिसको लेना है सुबह में ले या शाम में ले दो बैच चलता है और अच्छे से अच्छे से ट्रेनिंग दिया जाता है ट्रेनिंग में वही कम से कम पच्चीस है फ़िलहाल हाँ एक सिटी में पच्चीस हैं वही सिक्सटीन प्लस से स्टार्ट हो जाता है मतलब सोलह साल नहीं नहीं वह आप अपना घर से आना जाना कीजिए रहने का कोई सुविधा नहीं है नहीं नहीं नहीं वह सब कोई सुविधा नहीं है बस आईए एडमिशन लीजिए और ट्रेनिंग लेकर जाईए वही सुबह आठ बजे से लेकर बारह बजे तक और बारह से चार हाँ हाँ अच्छा आ जाईए उसी में कुछ कम किया कर दिया जाएगा वैसे तीन एस्टूडेंट हो गए हैं ना तीन एस्टूडेंट में और बारह हज़ार हो रहे हैं आप एक ग्यारह हज़ार दे दीजिएगा एक हज़ार तो सर कम कर दिए उससे ज़्यादा थोड़ी ना होगा कितना कम करेंगे कम करने लायक ही कम होगा नहीं नहीं नहीं वह रखने का कोई व्यवस्था नहीं है कहाँ से बोल रहे हैं आप मतलब कितना दूरी के डिफ़रेन्ट में हैं अच्छा वही आस पास में कहीं के आपको लॉज लेना पड़ेगा या रूम लेना पड़ेगा क्योंकि मेरे पास लॉज क्योंकि मेरे पास लॉज का व्यवस्था है नहीं ठीक हाँ वह सब मतलब कि आपको ट्रेनिंग सेंटर की तरफ़ से रहेगा सारा व्यवस्था यहीं से मिलेगा चार ट्रेनर हैं चार ट्रेनरर हैं

बस वही और हाजीपुर में आ जाईएगा और वहाँ से कहीं पर कोई ऑटो ले लीजिएगा पाँच रुपये लेगा आप बोलिएगा इस्टेशन जाना है इस्टेडियम जाना है और आपको लेकर आ जाइएगा इस्टेडियम ठीक है ओके